ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ وسطی دور میں اور قدیم دور میں بھی بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں اور جنہوں نے بڑے بڑے امپائر اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی ہیں پرانے زمانے کی اگر بات کریں قدیم زمانے کی بات کریں قدیم ہندوستان کی بات کریں تو چندر گپت موریہ اور اشوکا سب سے بڑے بادشاہوں بڑے بادشاہوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور اشوکا کی وہ کہانی جس کے بعد اُنہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور جس کے بعد انہوں نے جنگوں سے اپنا منہ موڑ لیا وہ تھا ان کا کلنگا پہ حملہ تو وہ کہانی اُس کہانی سے سبھی واقف ہیں اور وہ کہانی سبھی جانتے ہیں کہ وہ کلیگا پر حملے کے بعد وہاں پر جو جانی اور مالی نقصانی ہوا اور اُس سے وہ کتنا متاثر ہوئے اور اُس کے بعد کیسے اُنہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور جو بادشاہ پہلے فتوحات میں مصروف تھا اب وہ اُس دین کے کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو گیا جو اُس وقت اَمن کا پیغام دیتا تھا جو اُس وقت شانتی کا پیغام دیتا تھا اور لوگوں کو قتل و غارت گری اور خون بہانے سے روکتا تھا